مجھے جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم خود اپنے دماغ سے سوچتے ہیں دِل سے سوچتے ہیں لیکن دِل کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دِل کا مشورہ نہیں لینا چاہیے کیوں کہ دِل ہمیشہ فالتی دیتا ہے دماغ سے سوچنا چاہیے تو ہم دماغ سے سوچتے ہیں لیکن جب کوئی فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر ہم اُس کے لیے کچھ دیر کچھ دِنوں کا وقت لیتے ہیں لیکن اُس سے بھی جب کوئی فیصلہ نہیں سمجھ میں آتا تو ہم اپنے اہم فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے تو پھر اپنے اُس میں روائتیں کو شامل کرتے ہیں اور اُن کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اُس کو دیکھتے ہیں اُن سے مشورہ لیتے ہیں پھر اپنے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں اُن سے مشورہ لیتے ہیں اپنے بھائی بہن سے پھر ہم اپنے سب سے عزیز دوست سے مشورہ لیتے ہیں کہ میری دوست کی اِس میں کیا رائے ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اُن سب کی رائے کیا ہے اگر اُن سب زیادہ تر سب کی رائے ایک ہے اور میری رائے الگ ہے تو اپنی رائے کو ختم کر دیتی اُن کی رائے مانتے ہیں اُن کا مشورہ لیتے ہیں اُن کا فیصلہ سُنتے ہیں لیکن جب اُن سب کی رائے الگ ہوتی ہے کسی کی الگ کسی کہ مکس ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون لوگ یعنی اتنے میں سے کون کس کی طرف زیادہ لوگ ہیں جس کی طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں میں اُس کو اپنا اہم فیصلہ مان لیتی ہوں اُس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتی ہوں